अजाकल्ला दे ञ्यानें कक्ख वी निं खेल्लदे ना घरा दा बाह्र निकलना अंदर गै बड़े दे रौह्ंदे स्हेई गल्ल ऐ ओह् स्क्रीन च गै दिक्खदे रौह्ंदे ते स्क्रीन च गै खेल्लदे ते ओह्दे ई कोई ज्ञान निं होंदा ते खेल्लने ताहीं सानू ञ्यानें गी घरा बाहर लेना चाहिदा की एह् सानूं पैह्लें गै एह् जेह्ड़ी गेम ऐ ते एह् स्क्रीन जेह्ड़ी ऐ एंड्रायड फोन जेह्ड़ी ऐ इंदे पर गेम खेल्लनी होंदी ऐ इंदे पर पैह्लें बैन लग्गना चाहिदा ते ओह्दे कन्नै बच्चे बाहर जान खेल्लने गी ओह्दे कन्नै बच्चें गी पैह्लें ग्राऊंड च इन्ना रश होंदा हा ञ्यानें खेल्लदे हे अजकल्ल ते खाल्ली पेदे ग्राऊंड घरें बड़े अंदर ञ्याने बड़े ते पैह्लें सानू पैह्ले सानू दिक्खेआ जाए एह् बैन बून करनी चाहिदा एह् बाह्रले फोन च जेह्ड़ी होंदी गेम खेलने आह्ली होंदियां ते फिर फिर ञ्यानें आइये औन गे बाह्र खेल्लने गी इं'या निं आंदे ग्राऊंड होने चाहिदे पिंडे ग्रां ग्रां ग्राउंड ओह्दे कन्नै केह् होंदा ञ्यानें बाह्र खेल्लने गी जंदे ते अगर ञ्यानें खेल्लदे जुल्ले ते थोह्ड़ा शरीर वी फिट रोह्नदा ते उंदे नै बड़ा फर्क पौना इ'यां ञ्यानें खेलदे निं हैन जादा तो जादा असैं ञ्यानें खेलने जाना ते मिगी लगदा की अगर गेमां गुमां बंद होई गे एह्दे कन्नै ञ्यानें खेलने जाना बाह्रै ई